میں تعطیلات میں مہاشٹرا کو جاتی ہوں اور ایک ایک ہی بار نہیں بلکہ بہت بار میں جا چکی ہوں مجھے وہاں پرجانا بہت پسند ہے کیونکہ وہاں پر سب مل کر عید اور تیوہار مناتے ہیں اور مجھے کھیت بہت پسند ہے اور وہاں کی ہریالی گھاس وغیرہ مجھے اچھی لگتی ہے اور مجھے وہاں کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بہت پسند ہے اور میں اس ان ہواؤں ان ہواؤں سے بہت تا تر و تازہ محسوس ہوتی ہوں